मैंने बालों का तेल मंगवाया वैदिक्स आयुर्वेदिक तो वो बहुत ही अच्छा था मेरे बालों को काफी इफेक्ट दिया पहले तो मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे अब मुझे पहले से बहुत ज्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है पहले तो मेरे दिन में काफ़ी बाल झड़ते थे जब से मैंने वो तेल लगाया है दिन में मैं एक बार लगाती हूँ फिर रात को लगा कर सो जाती हूँ सुबह उसको धो लेती हूँ पर तेल बहुत ही ज्यादा अच्छा है मुझे बहुत इफेक्ट किया है पहले से काफ़ी मेरे बाल लंबे और टूटना कम हुए हैं तो मुझे अच्छा लगा आप सब भी तेल मंगवाऍं बहुत ही ज्यादा अच्छा तेल है एक बार लगा के देखें मैंने जब से लगाना चालू किया मुझे तो पहले से बहुत ज्यादा फ़र्क नज़र आया है बाकी आप सब भी देख लीजिए